पंद्रहं साल अॻु धंधे में थोरो लाव चढ़ो अची वियो पोइ वरी ॾाढी वधीक महिनत कयईंसीं ख़र्च घटायोसीं आहिस्ते आहिस्ते करे फूड फूडी तलाव करे आख़िरु अॼु हाणे अची पार पंहिंजी वियासीं